महीना इक पैह्लैं गै मेरै घर दै कोल नी इक ग्राउंड़ खुल्लआ नमां जिसी आखदे टर्फ ग्राउंड़ टर्फ ग्राउंड़ होंदा लाई लैओ कि इक ग्राउंड़ होंदी नी नोहाड़े अग्गैं पिच्छैं उनैं नैट लाई ओड़ेआ जेह्की बॉल होंदी ओह् बाह्र नी जां बाकी ग्राउंडै बॉल इयां बाह्र जंदी नी दूर दूर ते उत्त ग्राउंडै बाल बाह्र नी जंदी ते उत्थैं अस क्रिकेट बी खेली सकने बैट बॉल बी खेली सकने ते फुट बॉल बी खेली सकने ते कोई बी गेम खेली सकने नोहाड़े अन्दर थोह्ड़ी देर पैह्लैं गै खुल्लेआ ओह् ते ओह् जादातर ओह् शैह्र च गै खुल्ले दे होंदे ग्रांऽ च बतेरे ग्राउंड़ होंदे हून जेह्ड़ा शैह्र होईया नी लाई लैओ उत्थैं ग्राउंड़ गै नी ऐ खाल्ली मैक्सिमम जेह्ड़े ग्राउंड़ ओह् लोकैं मल्ली लैत्ते दे बिल्डिंगा बनाई लैत्ती दियां बड्डियां बड्डियां दकानां कोली लैत्ती दियां ते ओह्दी ग्राउंड़ नां होनें दे कारन बच्चे होंदे अज्ज कल दे ओह् बी नी खेली पांदे हैन नेंई ओह् खोलनें गी जंदे ना ओह् फिजिकली फिट्ट रौंह्दे बंदा खेलन जा ते फिट्ट बी रौंह्दा नी ते में बी चाह्ना कि मेरे कश बी अगर कोई जगा जुगा होंदी ते में बी इकइयां गै टर्फ ग्राउंड़ बनाई लैना हा नैट नुट लाईयै ते बनाई लैना हा इयां नैट नुट लाईयै ते ओह्दै कन्नै एह् होंदा कि चलो बंदे खेलन आंदे नी ते फिजिकल फिटनैस बी रौंह्दी ते बॉडी दे पार्ट बी ठीक रौंह्दे बंदा खेलदा रवै नी ते खरा रौंह्दा ते नेंई खेलदा रवै घर बैठा रवै ते बंदा बमार होई जंदा अज कल दी जेह्ड़े निक्के निक्के बच्चे न लोग मैक्सिमम तां गै बमार होंदे क्योंकि खेलन जंदे गै नी हैन ऐक्टिविटी करदै गै नी हैन कोई ते एह् बिजनस खरा ऐ इयां अगर बंदा पाना होऐ ते पाई लै बंदा इयां बस ग्राउंड़ खोली लैना ते बिजनस दा बिजनस होईया कन्नै लोकें दी फिटनैस बी होई